खुशी खुशी हिकु उहा शइ आहे जेका माण्हूअ खे ॿाहिरां खां वधीक पंहिंजे अंदरि में अहसासु थींदो आहे जॾहिं असां ख़ुशि हूंदा आहियूं तॾहिं असांखे चारो तरफ सुठो ॾिसण में ईंदो आहे ऐं पाण खे ख़ुशि रखण लाइ हमेशह पोज़िटिव रहणु खपे जेतिरो असां सकारात्मक रहंदासीं जेतिरो असां सबुरु में रहंदासीं ऐं शुकुरानो कंदा रहंदासी ओतिरो ई असां वधीक ख़ुशि रहंदा आहियूं ॿिए खे ख़ुशि ॾिसी करे बि ख़ुशि रहणु सभिनि खां वॾी ख़ुशीअ जो कम आहे जेको माण्हू ॿियनि खे ख़ुशी ॾींदो आहे उनखे परमात्मा पाण ई ख़ुशी रखंदो आहे इन जे करे हर इन्सानु खे ख़ुशि रहणु खपे छो त ख़ुशि माण्हू ई ॿिए खे ख़ुशी ॾेइ सघंदो आहे मां अॼु इन लाइ ख़ुशि आहियां की छो की मां हिकु इंटरव्यू पास कयो ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त मां हिनजो पार्टिसिपेट कयो ऐं मूंखे सभिनि खां वधीक ख़ुशी इन्हीअ ॻाल्हि जी आहे की मां पंहिंजी सिंधियत लाइ कुझु कयो सिंधियत खे अॻिते वधाइण लाइ मां अॻिते बि अॻिते इंदमि इन में मूंखे ख़ुशी थींदी आहे